बिहारमे धर्मके बारेमे त्योहार सबसे छठि परब हमसभ मानै छिए जेकि तीन दिन अखण्ड उपास करैके होइ छै आओर बाले बच्चे नया वस्त्र आओर साफ सुथरासे नया नया समान नया नया फल फल जतेकके भी एहि धरतीपर हइ सभी फलके जोगार हमसभ करै छिए आओर बहुत विस्तार रूपसे छठी मइआके कातिकमे हमसभ पूजा करै छी जहाँ नदी हइ तलाब हइ जहाँ नदी तलाब नहि हइ अपने अपने दरबज्जापर खद्धा खुनिकऽ इन्जनसँ पानि भराकऽ ओहिमे ठाढ़ी देलक ओहिमे हमसभ त्योहार कएली अरघ जनीजाइ सभ देलक आओर दोसरी धरम स्थान भादोमे चौरचन परब चौठीके रातिमे हमसभ बिहारमे बहुत विस्तार रूपसँ मनबै छी